हेल' आ आङो बर्थमान टाउनआवनो दंथ'यो अ दङ दङ दङ बहा थांनो नोंलाय अ बहा थांनो अ आमजुलियाव अ खैजोनलाय खैजोन सानै ना अ गाबोन मा खालि थांगोन दिनै थांगोन ना गाबोन थांगोन दिनैनो थांनो अ भाराथ' सयस'सो गोग्लैगोन आरो सासेयाव रिजार्भ नङा रिजार्भसो नामा अ रिजार्भ ओइ तिनि हाजार थांलाय फैलाय अ तिनि हाजार थांलाय फैलाय तिनि हाजार हा है लामायानो गाज्रिथारसन माथो हा दे नोंनि दे जागोन दे पसिस पसिस्स' लागोन दे नोंनि कारनाव आरो माथो अ आङो दा आधा घन्टा लागोन आधा घन्टासो लाबावगोन माव फैनायावनो माबानायावनो मानसि दोननायावनो आधा घन्टासो लागोन ओइ रिजार्भ गारि सिन्था खालामनाङा मोनहैगोन दे लामा मोजां लामा मोजां दे फथाफथ मोनहैगोन फथाफथ मोनहैगोन मिथिबाय

अ टाउनखो मोनहैगोन दे नों सिन्था खालामनो नाङा नो आं मानसि सानैसो दोनबोनिसै बिनिफ्राय थांनोसै स्पिडैनो अ नों मोनफायगोन दे आं मोनफायगोन बारा नङा आधा घन्टानि लामा आरो नङा होमब्ला जायखिया अ अ रेडि जादो

अ अ अ जागोन अ अ दे अ